आमच्या वाठारान जे पर्यटक येता तेंचो धर्माचेर आमच्या खूब परिणाम जाता जशें की पर्यटन एक एक दुसऱ्या देशांतल्यान नाल्या दुसऱ्या स्टेटच्यान आयल्ले आसता तेंचो तेंचो बाकिचो सगळो बॅगग्रावंड वेगळो आसल्या कारण गोंयकारांक दिसता की तें तेंच्या बॅगग्रावंडा प्रमाणे जर आमी तशीं वागलीं जाल्यार आमी बी तेंच्या सारकी जावपाक शकता अशे पर्यटकांक खातीर आमच्या आमच्या गोंयचे लोक बदलपाक लागल्यात जशें की भायले पर्यटक येवन बारीक सारीक कपडे घालून आचां आमचे गोंयकार सुद्दां तशेंच कपडे घालपाक लागल्या तेंच्यो सगळ्यो जेवणाच्यो आणी बाकिचें सगळें पवून आमच्या गोंयकार सुद्दां तशेंच खावपाक वागपाक लागल्या हें सगळें आमच्या धर्माचेर परिणाम करता आतां आमचीं भुरगीं सुद्दां देवळान वसपाच्या जाग्यार कॅफेत वसपाक सोदता सगळें आमच्या धर्माचेर आतां येवपाक लागलां देश भरातले लोक मे म्हयन्यान नाल्यार गर्मेच्या सुटयांनी चड येता आनी मागीर लोक येतात ते थंडेच्या सुटयांनी तें डिसेंबरान आसता ह्या टायमार गोंयान खूब पर्यटक आसता सगळ्यांक सुटी आसल्या कारण गोय गोंय तेंचो सगळ्यात आवडतो स्पॉट गोंयान खुबशें कितें कितें आसा करपाक तेज्या लागून सगळे लोक आकर्शीत जावन गोंयांतूच येता तेंकां गोंयान खुबश्यो कितें कितें पर्यटक स्थळ पयलींच्यो गोश्टी पोर्तुगेजांची हिश्ट्री वेगवेगळे नवे नवे कॅफेज बीच देवळां अशें वेगवेगळ्या कारणां खातीर पर्यटक गोंयात आकर्शीत जावन येतात